ए नानि सोरमोनलाय नैबेखौ सोंहरनो नंदोंमोन जेनेबा मैखुनखौ बोरै बोरै बानायोबा जागोन बेखौ आं सोंहरदोंमोन आरो औ

औ औ जोङो फिसा फिसाखौ खालामो जिगाबखौ खाथुमनायखौ होनदों आं

औ औ

ए होनबालाय न' बानायनांगोन नामा

जेनेबा औ जेनेबा बे मैखुन बेगरखौ बहा मोनगोन

बेसेबां बेसेबां जागोन बेयोबा ना जेनेबा बेखौदि थफ्ला खालामनानै लाइन लाइन खाथुमना दोनबाय ना होनबा बै खाथुमनायखौ दै सारनानैसो रज'गोन आरो

जेनेबाहाय मैखुनखौ बिदि बेरहोनोसै ओमफ्राय दा नोंसोरो बहा लाङो

बेसेबां लायो बेबा नङा अब्ला जों दा बानायनो थाखाय जों बेगरखौ लायबा हरनो हागोन नामा खोनथानांगोन बिदिबा बायद' जोंबो देनां एसे मायोबा स्कुल फोर गयोबा बानायगोन सोलोंना नायनोसै बोरै बोरै खालामबा बोरै जागोन बेखौ मावना नायनोसै जोंङो जोंहाबो एसे बायदिसिना सोलोंनो थाखाय बयनावबो खाबु बियो नालाय बेनिखायनो जोङो सोंहरनाय जादों आरो बायद' उनफोराव औ

औ जासिगोन दे होनबालाय बायद' जों मालाबा लायगोन दोनथ'नोसै बिदिबा